हँ केना हालचाल छै अहाँके गाँव फेर की समाचार छै रोड आर बनि गेल अहाँके गाँव फेर मन्दिल आर भऽ गेलै हन भगवानके मन्दिल आर बनि गेलै हन की हालचाल छनि से कहिऔ आहाँ बढ़िआँ छियै सबगोटा रोड आर बनि गेल हय मन्दिलो बनि गेल हँ भगवानके स्थान आर बनि गेलै हँ हँ हँ मन्दिल बनि गेल भगवानके हँ रोडो आर बनि गेल हँ हँ रोडो बनि गेलै हन की हालचाल हय ने बढ़िआँ अहाँके गाँवके हालचाल बढ़िआँ छै ने हँ मन्दिल आर बनि गेल रोड आर छै बनल बढ़िआँ छै ने गाँव घर बोलिऔ बढ़िआँ छै हँ बढ़िआँ छै ने गाँव घर हँ मन्दिल बढ़िआँ बनलै हन मन्दिलमे जाइत आर छियै देखलियै हँ मन्दिल भगवानके मन्दिल बनलै हन देखलियै हँ हँ छै ने बढ़िआँ मन्दिल हँ बिष्णु भगवान लेलखिन स्थापित बोलिऔ हँ भगवान छथिन ने बढ़िआँ देखैत सुनैमे सुन्दर हइ मन्दिल हँ मन्दिल खुब सुन्दर हइ देखैमे हँ हँ मन्दिल बढ़िआँ छै पूजा पाठ आर होयत ने हूँ भगवानके कथा आर होयत छै पूजा पाठ आर होयत ने हए बढ़िआँ से हँ पूजैत छथिन ओहिमे हँ बिष्णु भगवानके पुजेरी छथिन मन्दिल आर खुब बढ़िआँ छै सुन्दर हँ हँ रोड आर तऽ बढ़िएँ बनल छै गलीकुची नहि ने थालोकिच नहि ने ऽ होएत अहाँकऽ गाँवमे रोड आर बनल छै हँ हँ हँ बढ़िआँ छै मन्दिल आर खूब छै मन्दिल देखैमे भगवानके कथा आर होइत छनि कहाँ द हँ भगवानके कथा आर होयत छनि हँ बढ़िआँ छनि हँ मन्दिल खूब बढ़िआँ हए भगवानके कथा आर होयत छै साँझि भिन्सर लोक फूल छनि जाइत छनि सब सुनै लय जाइत छियै नहि